ओ आङो दाखालि माबा टुवेनटि थ्रि खालि डिसेम्बरनि टुवेनटि थ्रि खालि माबायाव थांदोनमोन आरखि ओ डिमापुराव नागालेण्डआव बेयाव थांनानै जों लोगोफोर साब्रै थांदों ओमफ्राय थांनानै जोङो डिमापुर बाजारखो गिदिंदोङो ओमफ्राय जिनिसफोरबो फान्दों जिनिसफोरबो लाबोदों आरो जेनेबा जि जि जोम लाबोदों माबा माबि बेग सेग बिदि बायदि लाना फैदों आरखि ओमफ्राय थांनाया ख्रिस्टमासनि सानसे सिगां बाजार नालाय एगदम ओरैबादि भिर जादोङो बाजारावबो बाजार ट्रेनावबो ट्रेन खस्थ' जादों आरो जों एगदम ओमफ्राय थांनायाथ' जेन'बा मोदोम गोजा थांबाय फैनायाव बांसिन खस्थ' जादों आरो जोङो जेनेरेलाव टिकेट दाननायखोनो माबायाव हाबनो हायिनि माबायाव सोलायनानै फैनांदों आरखि स्लिफाराव ओमफ्राय खरसाया बारा थांदोङो इदिनो जालि खालामनायनि माबाखौ जोङो इसे माबाना सोलोंनानै फैबाय आरखि माबायदि ओमफ्राय डिमापुर बाजारावबो बेरायनानै मोनथिबोबाय मा समाव माबायदि बाजार जायो ओरैबादि ख्रिस्टमासनि बाजाराव ओरैबायदि दामफोराबो जोखांखायो आरखि बारा बारा जाहैखायो ओमफ्राय मानसिफ्राबो बिराद भिर जाखायो इदिबायदि आरो ओमफ्राय बिदिनो जेन'बा डिमापुर जायगायावब्लाबो नागालेण्ड आवब्लाबो नागा बिजनेस माबाफ्रा बिजनेसमेनफ्रा नागाफ्रा फ्राय आनो गैया आरखि नागा हौवाफ्रा अलसियाखोमाहाय जेबबो खामानि मावान्दां एगदम हिनजावफोर गोजा आरो माबाफ्रा दखानिफ्रा बांसिनानो हिनजाव हिनजाव आनो बांसिन आरो ओमफ्राय ओरैनो मारुवारि बाङालि बिदिगोजासो बांसिन ओमफ्राय जायगानि माबाफ्रा गैयाआरो बिजनेस माबाग्रा दखानिफ्रा जों आरो सान्दोंमोन आरखि भासानि थाखाय प्रब्लेम जागोन नामा होननानै जेबो प्रब्लेम गैया आरखि बर'खौबा बुजिबावो बिसोरो जोङो दख'ना गानना थांब्लाथ' क'क्राझारनि नामा होनना सोंखायो आरो ओमफ्राय प्रब्लेम गैया आरो भासानि बिसोरो माबानि गोजाखानालाय रोंखाजोबगौ असमिया बुजियो बिनि उनाव हिन्दि इदि आरो ओमफ्राय नागानि नागा हिनजावफ्रा असमिया बुजिनो नागिराआरो इसोर हिन्दि रायो इसोरो सोलोंनानै फैबाय आरो जोङो दाखालि नागालेण्ड आव थांनानै डिमापुराव